یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ تقریب یا وہ پروگرام کیسا ہے اور کس زگہ پر ہے اور کس طرح کے لوگ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں تو یہی تمام چیزیں طے کرتی ہے کہ وہ تقریب کس طرح شروع ہوگی غرض یہ کہ تقریب کا آغاز اس تقریب کے مقاصد اور شرکت کرنے والے لوگوں کو پر منحصر ہوتا ہے کیونکہ جیسا موقع ہوتا ہے جیسی ضرورت ہوتی ہے اسی موقع و مناسبت سے ہم کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کا آغاز بھی اسی کے اعتبار سے ہو چنانچہ اگر مذہبی تقریب ہے جیسے کوئی جلسہ ہے کوئی اجتماع ہے یا پھر کوئی اصلاح پروگرام ہے جیسے سماج کے اندر کسی برائی کو موضوع بنا کر پروگرام رکھا گیا ہے تو فر ہم سب سے مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مبارک اور مقدس تقریب کا آغاز بھی اسی طرح دنیا کی سب سے مقدس اور بابرکت کتاب قرآن کریم سے ہو لیکن اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آغاز پر قرآن پڑھا جائے گا اس میں تلاوت کے لیے ایسی آیت کا انتخاب کیا جائے جو اس تقریب اور پروگرام کے مقصد کے مناسب ہو اس کے علاوہ اگر پروگرام غیر مذہبی ہو اور شرکت کرنے والے لوگوں کا مقصد غیر مذہبی ہے تو ہم اردو زبان کے کسی اچھے اور عمدہ کلام سے تقریب کا آغاز کرتے ہیں